गाँव के जो वृद्ध लोग होते हैं वो उनको बीमारियाँ इसलिए जल्दी लग जाती है क्योंकि वो अपनी बॉडी की साफ सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं वो रोज नहाते नहीं हैं और उनको शायद अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है जिससे उनको न्यूट्रिशन हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिलें और वो अपने शरीर को अच्छे से इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनको सारी सुविधा अच्छे से नहीं मिल पा रही है उनके बच्चे भी शायद उनको नहीं दे पा रहे है है ना तो वजह से वो बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़ जाते हैं और उनके बच्चे और उनके घरवालें बच्चे उनकी इस तरह से देखभाल करते है कुछ लोग तो अच्छे से देखभाल करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा है कर पाते हैं क्यों वो सोचते हैं कि बूढ़े लोग हैं तो क्या करेंगे इनको तो ठीक है जितना हो सकता है वो कर लेते हैं लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी देखभाल करना अच्छा है ठीक है वो बूढ़े है उन्होंने उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात है